हँ हम समस्तीपुर आयल छी आओर समस्तीपुरमे कोन कोन मन्दिर प्रसिद्ध छै जे हमसब हुनका दर्शन कऽ कऽ हमसब आबि सकै छी तै लए हमरा रास्ता हमरा बताबु तऽ अच्छा अच्छा

हँ अच्छा हँ हूँ अच्छा हाँ

अच्छा हूँ हूँ हँ

अच्छा हँ अच्छा हँ अच्छा हँ हँ हूँ तऽ हँ पान प्रसाद पान प्रसाद आर लऽ लेब अपन बजारमे हँ तब वहाँसँ चलब फेर घाटपर घाटपर मन घाटपर जँ फेर ओइठामसँ पकड़ब टेम्पू तऽ चलि जायब मन्दिर टोल मन्दिर टोलमे आबिकऽ फेर भगवतीके प्रणाम करब भगवतीके प्रणाम कऽके फेर पान प्रसाद नीक हँ सब लैत दैत फेर तकर बाद हम तकर बाद फेर समस्तीपुर जायब कहुना समस्तीपुरसँ फेर गाड़ी पकड़ब फेर वहाँसँ निकलि कऽ हम सब से अपन मुजफ्फरपुर उतरि जायब मुजफ्फरपुरमे प्रसिद्ध मन्दिर सबके दर्शन करैत आओर फेर वहाँसँ हमसब अपन रास्ता फेर धड़ब तब इएह हँ पूसोमे बढ़िआँ बढ़िआँ मन्दिर यऽ पूसोमे धर्म स्थान छै हँ पूसोमे धर्म स्थान छै उहोँ जा कऽ हमसब दर्शन कऽ सकै छी ताजपुरमे सेहो बढ़िआँ बढ़िआँ स्थान ताजपुरमे बढ़िआँ बढ़िआँ स्थान यऽ मुसरी घरारीमे सेहो छै तऽ अइ सबमे हँ तऽ अइ सबमे हम सब घुमैत फिरैत दू दिनमे चारि दिनमे हमसब टहलैत बुलैत अपन चलि आयब तकर बाद हूँ तकर बाद सुनलहुँ हन जे मुक्तापुरमे एगो उद्घाटन भऽ रहलै हन हूँ ठीक छै कोन रेस्टोरेन्ट छै आओर ओत्तउ चलिकऽ हमसब देखबै बहुत बहुत बड़का बड़का नेता आबि रहल खिन हन वहाँ तै दुआरे हमसब वहाँसँ फेर हँ वहाँसँ आबिकऽ सब हमसब फेर आयब मोक्तापुर हँ मुक्तापुर गुमती पार कऽ कऽ फेर बस पकड़िकऽ टेम्पू पकड़िकऽ हमसब फेर समस्तीपुर आयब ठीक छै ठीक छै तऽ हँ ठीक छै ठीक छै तऽ अथी ठीक हँ हँ फेर पकड़िकऽ हमसब चलि आयब